सगळ्यांत पयलीं नवजात बाळाक आवयचें दूद मेळप खुब्ब गरजेचें आवयच्या दुदान भुरग्याची इम्युनिटी खूब वाडटा ताचे भायर दांत येतना भुरग्याक ताका निवळ टिथर दिवप हेंयी गरजेचें भुरगो हांगा थंय हात लावन तोंडान बोटां घालना हाची काळजी घेवपाक जाय भुरग्याचे कपडे नितळ धुवून डॅटोलान काडचें आनी फेर्र मारून भुरग्याक घालचें भुरग्याचे सरभोंवतणी वेळचे वेळार सान्न मारून बरें निवळ पुसून घेवचें भुरगो जंय बसता न्हिदता थंय चड धूळ ना हाची काळजी घेवची तशेंच सगळे कडेन निवळसाण राखची